जैसे कि हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की कलाएँ और शैलियाँ हैं चूँकि मध्य प्रदेश एक आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारी कलाएँ हैं और संस्कृति भी है तो इसका पारंपरिक रूप से इसका निरूपण किया जाता है इसको अपनाया जाता है और बात करें तो मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कलाएँ और शैलियाँ होती है जैसे कि हम बुंदेलखंड क्षेत्र को लेलें मालवा क्षेत्र को लेलें निमाड़ क्षेत्र को लेलें तो यहाँ पर अलग अलग बोलियाँ भी बोली जाती हैं इसके साथ ही यहाँ की कलाएँ और लोक जो लोक कृतियाँ होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को करने से वो उभरती है या बाहर आती है तो जो हमारी जो परंपराएँ हैं तो आए दिन किसी ना किसी कार्यक्रम के ज़रिए या माध्यम से इन कलाओं को जब आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो जन जन को पता चलता है कि ये हमारी लोक शैलियाँ हैं कलाएँ हैं और शैलियों में जैसे हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में भीमबेटका है जहाँ पर प्राचीन पत्थरों पर निर्मित कई शैलियाँ हैं जो भी जो कि एक पर्यटक के लिए बहुत अच्छा है और लोगों को यहाँ घूमने जाना चाहिए जिससे उन्हें अपनी जो प्राचीन चीज़ें हैं उनके बारे में पता चले और मुख्य कलाएँ तो मध्य प्रदेश में लोक ग्रीत गीत लोक नृत्य इस प्रकार से है नवीन नवीन भाषाएँ बोलियाँ जो बोली जाती हैं ये सब विशेषताएँ हैं और ये किसी ना किसी माध्यम से उभरती हैं और हम चाहते हैं कि ये कलाएँ और जो शैलियाँ हैं वो सबको पता चले और हमारे क्षेत्र में इनका और विकास हो और ये और उभरें